हेलो सर मैं ओला औफ़ीस में कौल किया है आप वहीं से बात कर रहे हैं जी जी सर मैंने अभी ओला बूक करवाई थी भेड़ाघाट जाने के लिए पर मैं हमारे यहाँ कुस मेहमान आ गए हैं तो हम मैं नहीं ज़ा पा रही हूँ तो मैं मतलब कैंसल कर रही हूँ तो क्या आप हमें वापस पैसे दे सकते हैं आप कैसे भी कर सकते हो फ़ोन पे ज़ी पे अच्छा अच्छा हाँ सौरी मैं नहीं जा पा रही हूँ अब अर्ज़ेंट हमारे यहाँ कोई मेहमान आ गया है तो नहीं जाना हो रहा है हमारा जी जी जी ठीक है ना आप मुझे फोन पे कल लीज़िए फिर हमारा फिर जब जमेगा तब हम आपको ही कौल करेंगे ठीक ठीक है हाँ हाँ हाँ जी जी ओके सर हमें आप पैसे देने के लिए धन्यवाद आप फोन पे आप कर लीज़िए ये भी यही नंबर है मेरा हाँ हाँ जी धन्यवाद आपका